हमारी पसंदीदा किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है हम इसे इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे भारत देश में का बीता हुआ जो कल था इतिहास था वो कैसा था इसे जानने के लिए हम हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ना अति आवश्यक मानते हैं क्योंकि इसे पढ़ने से हमारी जो बीता हुआ कल था हमें स्पष्ट पता चल जाता है और साहित्य से हमें ए भी जानकारी मिल जाता है कि बीते हुए कल में कल का माहौल यानी वातावरण कैसा था वातावरण कैसा था कैसे लोग थे कैसी संस्कृति और कैसी व्यवस्था थी इसलिए हम एक ऐसे राईटर की बूक पढ़ना चाहते हैं कि जो हमें पढ़ने से हमें सही और काफ़ी अच्छी नालेज का ज्ञान हो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें हिंदी जगत के एक प्रसिद्ध अ प्रसिद्ध प्रिय और ज्ञानी लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास एक स्वच्छ और सही ढंग से लिखा है अनेक कवियों ने रायटरों ने अनेक कवियों रायटरों ने लिखा है पर उनके किताबों में सही जानकारी नहीं थी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बूक लिखी है इनकी बूक में हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी होती है हिंदी साहित्य का इतिहास से समाज हिंदी साहित्य की इतिहास को समाज का दर्पण माना जाता है क्योंकि समाज में हो रही अंधविश्वास कुटिलता परिस्थितियाँ जो भी होती हैं सब हमें साहित्य के माध्यम से पता चलता है इसलिए हमें साहित्य को पढ़ना चाहिए क्योंकि साहित्य के पढ़ने से हमें हमारी पिछला हुआ हमें पिछला हुआ बीता हुआ कल के बारे में हमें जानकारी पता है क्योंकि वर्तमान वर्तमान हमेशा भूत भविष्य को लेकर चलता है इसे हमारी इससे हमारी जीवन सरल हो जाती है इसलिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना अति आवश्यक है हिंदी साहित्य की इतिहास पढ़ने से हमें हमारे ज्ञान का भाषा का और विचारों का विकास होता है विकास होने की हमें जे इच्छा जागृत उत्पन्न होता है हमें जानने की इच्छा साहित्य पढ़ने से हमें हमें नए नए लोगों से मिलने और बात करने से हमें सरलता होती है और उसमें अनेकों भाषाओं का अनेकों भाषाओं का ज्ञान होता है जैसे कि भाषा विज्ञान हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास हमें अनेकों अनेकों इतिहास से आ जाती है जैसे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास हिंदी साहित्य का भूमिका हिंदी साहित्य का आलोचना अनेक कवियों हैं जो अपने अपनी भाषाओं में अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अनेक किताबों की रचनाएँ किएँ हैं जो हमें अलग अलग ज्ञान अलग अलग विचार अलग अलग भावना रचनाएँ जानने को मिलता है इसलिए हिंदी साहित्य की इतिहास पढ़ने से हमारे नालेज का विकास होता है हमारी जिज्ञासाएँ बढ़ती हैं इच्छाएँ बढ़ती हैं जिन लोग लोगों से बात करने की सरलता हमें मिलती है भाषाओं अनेक अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है बोध होता है जैसे हम कहीं दूसरे श्टेट में गएँ हैं तो वहाँ के लोगों से जानने के लिए हमें वहाँ की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए उनसे बात करने के लिए हमें हमें ज्ञान होगा तभी ना हम बात करेंगे इसलिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास भाषा विज्ञान हमें पढ़ना है हमें यह बुक बहुत ज़्यादा प्रिय इसलिए है क्योंकि हमें पढ़ने के लिए मेरा मन लगता है और हम इसी को पढ़ना अच्छा समझते हैं साहित्य एक ऐसा साहित्य एक ऐसा बुक है जिसमें हम अनेक अनेक अनेक लेखकों अनेक कवियों अनेक विद्वानों के बारे में हम पढ़ सकते हैं जो कि पहले के पहले के ज्ञानी और विद्वान लोग हैं उनके बारे में जानने से हमें बहुत अच्छा जानकारी और सुध बुध की भी ज्ञान होती है इसलिए भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य के इतिहास हमें पढ़ना चाहिए इसे पढ़ने से हमारा नालेज का जो विकास होता है हमारे विचार हमारे भावनाओं का भी विकास होता है और हमारी संस्कृति और हर श्टेट हर हर जगहों का वहाँ की रहन सहन खान पीन का भी हमें बोध होता है जानने से हमें ए पता चल जाता है कि कहाँ के लोग कैसे और किस तरीक़े से कार्य को करते हैं किस तरह का वहाँ का रहन सहन है खान पीन है वहाँ का कैसा संस्कृति और धार्मिक कैसा है धर्म कैसा है कि हमें उसे जानने के बाद हम उसे वहाँ पर जाने पर उन्हें हम भूल सकें और उसे हम अपना सकें और उसे हम जान सकें ताकि वह हमें भेद के भेद भावना की जो बात होती है वो ख़त्म हो जाए और जातिवादिता भी इससे समाप्त होने के तत्पर होता है इसलिए साहित्य का अधिक से अधिक आलोचना मतलब पढ़ने से उनके हमारे अंदर की जो विचार होते हैं वो उसका विकास होता है हम में जानने की इच्छा जागृत होती है हर एक चीज़ इसलिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए